मां अनूराधा पौडवाल खे साम्हूं ॿुधो हो ऐं उन्हीअ जा गानो ईअं ॿुधो ॼणु को व कननि में कोयल पई मतिलबु ॻाए ऐं उन्हीअ त बिल्कुलु लता मंगेशकर जो खे टकरु ॾेई ऐं मतिलबु गीत ॿुधाया असां खे उन जे लाइ उन्हीअ खे मां हाणे धन्यवाद ॾींदुसि हींअर बि मुंहिंजे साम्हूं केरु अचे त मां किशोर कुमार खे ॿुधणु पसंदि कनि कंदुसि छो जो उहो मुंहिंजो पसंदीदा गायक हो ऐं बचपन खां वठी अॼु ताईं उन्हीअ जा गीत संगीत ॻायल गाना उहे असां खे भाव विभोर करे छॾींदा ऐं अॼु बि अॼोके तारीख़ में बि उन्हीअ जा गाना ॿुधी आसां भाव विभोर थी वेंदा आहियूं